आज कल के पढ़े लिखे लोग हैं उनसे क्या होती कि उनके खेती भी होती है घर में और पढ़े वो उन्होंने शुरू से खेतों का काम नहीं किया है हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे से खेती करते थे अब जब हम पढ़े लिखे बड़े होकर हमने पढ़ाई की है तो हमसे खेतों में काम नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि अगर हम हमारी पढ़ाई को हम हमने जितनी पढ़ाई की है अगर उसे हम अच्छे से उसको ऐसे प्रयोग में लें तो अच्छा है उनसे क्या है कि खेती का काम नहीं हो पाता है वो खेती होने के बावजूद भी खेती नहीं करना चाहते हैं इसके बारे में मेरी सोच तो यह है कि हमें खेती करना चाहिए क्योंकि हम अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हमें सब इस अनाज जो भी है घर में मोल लेना पड़ेगा और हमारे जीवन में कृषि का बहुत महत्व है क्योंकि हम कृषि हम किसान ही कृषि नहीं करेंगे तो शहरों में रहने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कैसे गेहूँ उनको कैसे भोजन कैसे अनाज कैसे सब कुछ मिलेगा तो इसलिए हमें कृषि करनी चाहिए